म्हाका तुमची कॅब मेळटली आमी आमच्या फॅमिली वांगडा भोंवपाक वचपाची आसा आमी टोटल धा जाण आसात चार जाणांक एक ल्हान कॅब जाय आसली आनी स जाणांक एक व्हडली कॅब जाय आसली तुमी फाल्यां यें तुमी फाल्यां सकाळीं धा वराचेर केंपे पुलीस स्टेशना कडेन येवन रावात आमी थंय पावतलीं आनी तुमची गाडी बरी कंडिशनांत आसात